हैलो क्या सब बेचते हैं क्या सब आप रखते हैं कहिएगा उसके बाद ना लेगें कौन सा कौन कौन सा मछली रखते हैं हमको ताज़ा मछली और छोटा वाला मछली का कैसे रेट है ज़िंदा का अच्छा रोहू मछली ज़िंदा में वही लेना है ठीक है दो के जी

और हाँ वह भी लेंगे वह कतरी बोले सो कतरी भी लेना है एक के जी बनाना है नहीं खाने के लिए ही लेना है बड़ा फैमिली है मेरी ठीक है आइए कितना देर में आइएगा और कौन कौनसा मछली है आओ हम दूसरे को भी दिलवा सकतें है तुरे आर्डर भी तो ले सकते हैं अच्छा जो बराती जैसे कि बराती छट्टी वट्टी में का आर्डर ले सकते हैं सबसे बढ़िया कौनसा मछली होती है अच्छा तो वही छट्टी के लिए पचास साठ के जी लेना है सबसे अच्छा मछली है सो वह इसका अच्छा और थोक में लेंगे तो कैसे रेट दीजिएगा ठीक है तो ले लेंगे कितना टाइम में आइएगा मछली लेकर आज रात की ज़रूरत है सात बजे या आठ बजे अच्छा चालीस पचास के जी एगो वह लेना है और कतरी वाला बोले और रोहू वाला है ऐसे एगो बीमारी के लिए लेना है चेंवटादार मछली ठीक है ठीक है आइए लेंगे रखते हैं